असांजे हिंदुस्तान में हीअं त जाम भाषाऊं आहिनि जीअं त कोंकड़ी पंजाबी गुजराती बंगाली तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी सिंधी मराठी इंग्लिश जीअं त पंजाब में पंजाबी ॻाल्हाए वेंदी आहे कोंकणी महाराष्ट्र सतारा हुगली में ॻाल्हाए वेंदी आहे बंगाली कलकत्ता में ॻाल्हाए वेंदी आहे तमिल तमिलनाडु में ॻाल्हाए वेंदी आहे कन्नड़ आंध्र प्रदेश में ॻाल्हाए वेंदी आहे मलयालम केरला में ॻाल्हाए वेंदी आहे ऐं मारवाड़ी जेका आहे राजस्थान में पर असांजी जीअं जेका हिंदी भाषा आहे उहा हिंदुस्तान में जे उत्तर में जामु हलंदी आहे पर ॾखिण में माण्हू हिंदी घटि सम्झंदा आहिनि असांजा सिंधी भाउरु भेण जिते बि रहंदा आहिनि उते खीर में खंडु थी वेंदा आहिनि असांजा सिंधी जिते बि रहनि था पंहिंजी सभ्यता ऐं ॿोली नथा छॾनि हेॾीनि ॿोलीनि खां पोइ बि असांजो मुल्क़ हिकु आहे ऐं हिते असांखे हिंदुस्तान में जिते माना जिते माण्हुनि जी ॿोलियूं हेॾियूं जामु आहिनि त हुन में मराठी घणी थी हले ऐं इंग्लिश घणी थी हले माण्हू जॉब ते वञनि था त उन्हनि खे मराठी ऐं इंग्लिश घणी इंग्लिश सां घणो उन जो ॻाल्हाइण ॿोलाइण थिए थो इन करे इंग्लिश घणी थी हले जय झूलेलाल